میں نے ایک ساڑی خریدی تھی جوکہ بہت اچھی آئی تھی میں نے جب وہ منگائی تو اس کی پیکنگ بھی بہت اچھی تھی اور اس کا جو ڈلیور کرنے والے بوائے تھے انہوں نے بہت اچھے سے ڈلیور کری ایک دم سیفلی جس سے کہ ساڑی میں کوئی بھی نخصان نہیں ہوا تھا اس کی پیکنگ ایک دم ٹھیک ٹھاک تھی اور ٹائملی وہ آ چکی تھی میرے گھر پر تو جب میں نے وہ پہنی میں نے بلیک کلر کی ساڑی منگائی تھی ایگزیکٹلی وہی کلر آیا جو میں نے منگایا تھا تو مجھے وہ ساڑی بہت اچھی لگی میں وہ ساڑی کو پہن کر اپنی فرینڈ کی پارٹی میں گئی تھی میری فرینڈوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کہاں سے منگائی میں نے اس کو آپ کی کمپنی کے آپ کی کمپنی کے بارے میں بتایا بہت ہی اچھی ساڑی تھی اور سب نے تعریف بھی کری کیونکہ بہت ہی اچھی تھی اس کا ڈیزائن جو جیسا تھا ویسا ہی آیا تھا اور ڈیزائن بہت ہی اچھا تھا اور دھلنے کے بعد وہ خراب بھی نہیں ہوئی اور میں نے کافی دفعہ پہن چکی ہوں اب میں اس کو بہت ہی اچھی ساڑی تھی وہ